मुहिंजो नालो प्रियंका आहे थोरो वक़्ति पहिरां मां हिकिड़े हंदि नौकरी कंदी हुअसि हुन तंहिं महिल मुंहिंजो साहेब ॾाढो काविड़ भरियल हूंदो हुओ अने कंहिं सां चङी तरह ॻाल्हाईंदो बि न हुओ इहो वक़्ति मुंहिंजे लाइ ॾाढो ॾुख्यो हूंदो हुओ त तंहिं महिल ड ॾुख्यो हूंदो हुओ हुन सां गॾु करणु हुन सां गॾु कमु करणु मूंखे ॾाढो मना ॾाढो ॾुख्यो लगंदो हिकु दफ़ो मां हिसाब में हिकिड़ी ग़लिती कई हुई तंहिं महिल मुंहिंजो साहिब ॾाढो गुसो थियो हुन वक़्ति मूंखे मुंहिंजे साहिब ॾाढा दड़का ॾिना मूंखे कढी छॾण जी धमकी ॾिनई ऐं ॿियों त मूंखे मुंहिंजी पगार मां ब पैसा कटण जा चयां हुयईं हुन खां पोइ मां सॼो हिसाब पाछो कयो तंहिं ऐं मां ॾिठो त सॼी ग़लिती मुंहिंजी हुई साहिब जो को बि ॾोह कान हुओ हुन वक़्ति मां पंहिंजे मग़ज़ु खे थोरो शांत करे आराम सां सभ हिसाब पाछो कयो ऐं साहिब खे हिसा हिसाब ॾाढो ॾिनोमांस ईंअ मां साहिब खां तंहिं ॾिनोमांस ऐं सॼी भुल सुधारे करे साहिब खे ॾिनीमांस तंहिं अने मां माफ़ी बि घुरीमांसि त अॼु खां पोइ मुंहिंजी कंहिं बि कंहिं बि मुंहिंजी को बि भुल न थींदी मूंखे नौकरी ता न कढे ऐं मां चयोमांसि त अने मां चयोमांसि अॼु खां पोइ कहिड़ी भुल न कंदमि अने ध्यानु सां सॼो कमु कंदमि अहिड़ी रीत ना मां पंहिंजे मग़ज़ु खे शांत करे शांत करे कमु कयो हुओ